हैलो नमस्ते आं आं जी लैना ऐ केह् केह् मुल्ल ऐ एह्दा तरपाल दा अं शैल तरपाल चाहिदा सानूं असें जेह्ड़े कुदै बी इस्तेमाल करी सकदे अस कुदै मतलब कुदै बी अच्छा स्हानू धुप्पै आह्ला आहो आहो ते खेत्तर दी बी अं अच्छा आं मुंजी मांजी फड़नै ई कम्म आना चाहिदा आं होर ते केह् मुल्ल ते सनाओ एह्दा केह् मुल्ल ऐ केह्डा गै बड्डा अच्छा अच्छा कोई निं अस बिछाइयै दिक्खी लैगे अच्छा अच्छा ते मुल्ल केह् ऐ एह्दा आं अं आं फिर बी फिर बी दस्सो ते सेही आं असें दस्स देने ऐ साढ़ी बड़ी जमीन ऐ खुल्ली अच्छा अच्छा कोई निं तुस मंगवाई लैयो नी दस्स दे दस्स गै डिलीवर कराई ओड़ेओ फिर अट्ठ ते लेई लैने आं कोई निं अट्ठ दे किन्ने न ठीक ऐ ना अट्ठें दा नेईं अट्ठें दा पंदरां निं देना दस्सें दा पंदरां देना ई नेईं पंदरां दा लेई लैओ पंदरें च मुकाओ गेम आं ठीक ऐ चलो कोई निं ठीक ऐ